अपना ओहिठाम टिकड़ी पुड़ुकिया कुमहर तिल तिलकोरक तरुआ आओर एहि प्रकारके बहुत बहुत सामग्री अछि एहिमे ठेकुआ जे बनाओल जाइत अछि ओहिमे आटा कि नारियलके टुकड़ा देल जाइत छै एहिमे किछु खोआ भी मिलायल जाइत छै चिन्नी मिलाओल जाइत छै ओकरा तेल या घीमे छानल जाइत छै आओर ठकुआ पाबै लेल दोकानमे तऽ नहि भेटै छै कतहुँ सुपौलके कोनो दोकानमे तऽ ठकुआ नहि भेटै छै कहीं किछु किछु जे पारम्परिक किछु जे बुढ़िआ लोकनि छथिन जे किछु दोकान केने छथि सुपौलमे हुनका लगसँ ठकुआ भेट पाबै छै पीड़िकिया पीड़िकिया अछि अपन बहुत पारम्परिक चीज मिथिलाके बहुत पारम्परिक चीज छियैक सभ दिनसँ पिडुकियाके महत्व रहलैए खासकऽ मिथिलामे

पीड़िकियामे मैदाके या आटाके भी बनै छलैहँ लेकिन मैदाके पीड़िकिया बनै छै ओहिमे सुज्जी आओर चिन्नीकेँ भुजिकऽ देल जाइत छै ई भेल पीड़िकिया कऽ आओर अपना परम्परामे पीड़िकियाके बहुत महत्व रहलै हँ ईहो आब कोनो कोनो दोकानमे भेटै छै मुदा एखनो सभ सभ दोकानमे चाहबै जे हमरा भेट जाइ ई पीड़िकिया नहि भेटत कुमहर कुमहर तऽ हमरा जेना बुझायै जे जे मिथिलेमे कुमहर फड़ैत अछि बाहरमे हमरा नहि बुझल अछि फड़ैत अछि कि नहि फड़ैत अछि लेकिन अपना ओहिठाम कुम्हरौड़ी बनाओल जाइत छै एकर कुमहरकेँ कुम्हरौड़ी बनाओल जाइत छै आओर ओकरा कद्दूकसपर काटिके ओकरा सुखौल जाइत छै आओर ओ गोल गोल बनाकऽ सुखौल जाइत छै ओकरा तरकारीमे एकर काज आयल होइ छै कुम्हरौड़ीके